हाँ बोलिए कहाँ से आए हैं आप कहाँ से आए हैं मतलब आप बिहार में घूमने के लिए आए हैं हाँ तो आपको घुमाना है बिहार में न

हमारे यहाँ सिंहेस्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है उसमें हम लोग भोलेनाथ का मंदिर है उसमें हम लोग पूजा करने जाते हैं तो आपको ले चलेंगे वहाँ घुमाने के लिए वहाँ मंदिर है भोले बबा का वहाँ पूजा वगैरह होता है तो चलिए वहाँ आपको हम गाड़ी से ले चलते हैं घुमाने के लिए जाने के लिए आप राज़ी हैं क्या चले जाइएगा न तो वहाँ घूमना है पार्क वगैरह है उसमें भी घूमना है झूला है झूला भी झूलना है तो झूलने के बाद आपको पैसा लगेगा मतलब मेला देखने में अच्छा लगेगा और सब बताइए मतलब कैसे हाँ आप यहाँ तो मतलब आए हैं हाँ हम घुमाएँगे आपको क्यों नहीं घुमाएँगे जब आप मेरे साथ घूमने के लिए आए हैं तो आपको क्यों नहीं घुमाएँगे हाँ अरे आपको सारा बिहार घुमा देंगे जहाँ जहाँ घूमने का तीर्थ स्थल है सब करवा देंगे आप सिर्फ आप घूमने के लिए तैयार हो जाइए न

गाड़ी से ले चलेंगे आपको घुमाने के लिए सारी जगह घुमा देंगे आपको हाँ तो आपका क्या नाम हुआ अंजू देवी आप कहाँ से आए हैं अरे आप झारखंड से आए हैं न ताै ठीक है हम आपको ले चलेंगे घुमाने के लिए आपको घुमा देंगे तीर्थ यात्रा करा देंगे इसके लिए कोई आप टेन्सन मत लीजिए आपका खाने पीने का भी इंतज़ाम हम कर देंगे

तब और सब विशेष बताइए अपना समाचार ठीक है हमारा भी ठीक है

ठीक है ठीक है तब आइए हम आपको ले चलते हैं घुमाने के लिए सिंघेस्वर मंदिर ठीक है आइए